पहले के बहू लोग बहुत अच्छी थी अपने सास का देखभाल बहुत अच्छे से करती थी सेवा भी करती थी नहा धो के खाना बना के जब से सास नहीं खाती थी तब तब से बहू नहीं खाती थी और उसको बाद खाना जब सास खा लेती है तब बहू खाती थी और सेवा भी पहले का करती थी और नहाए सास नहा लेती थी उसका धोती कचारती थी तेल सिर पे रखी थी दबाती थी फिर हाथ पैर दबाती थी और अब का बहू लोग नहीं करती हैं और पहले का बहू लोग पैर छूती थी अब का नहीं छूती हैं अब का भाई समय बदल गया है अब नहीं करती थी अब काे बहू बच्चे नहीं बात मानते थे नहीं करती हैं सेवा भी नहीं करती हैं खाना ओना नहीं बनाती थी नहीं अब अब को नही दे रही हैं खाना ओना बना ओना के